اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے جس پر ہمیں فخر و ناز ہے یہ زبان جو ہے جب سے یہ پیدا ہوئی ہے نا اس کے کچھ دنوں بعد ہی اس کے اندر شاعری اور ادب داخل ہو چکا تھا شاعری کے لیے ہمارے ملک میں یوں تو بہت ساری زبانیں ہیں جیسے ہندی ہے انگریزی ہے پنجابی ہے گجراتی ہے بنگالی ہے لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں بلکہ آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ جب بات شاعری کی آتی ہے تو سب سے زیادہ اردو زبان کو ہی یاد کیا جاتا ہے کیوں کہ یہ زبان اتنی پیاری ہے اتنی اچھی ہے کہ بس میں کیا ہی بتاؤں اردو میں شاعری کا مزہ ہی الگ ہے اسی طرح دیگر فنون کے لیے نثر ہے جیسے محاور محاورے ہیں جیسے ابلاغ ہے جیسے خطوط ہیں جیسے میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام شکلوں کے لیے بھی اردو زبان بہت اچھی طرح سے استعمال ہو رہی ہے لیکن شاعری اور ادب کے اظہار کے لیے اور اردو زبان بہت عمدہ اور ممتاز پلیٹ فارم ہے